भारत में स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छा बहुत अच्छा इलाज होता है हमारे आसपास के अस्पताल क्लीनिक सब बहुत अच्छे साफ़ साफ़ाई वाले रहते हैं अभी मोदी जी के अभियान से सब हॉस्पिटलों में बहुत सफ़ाई रहती है डॉक्टर नर्स का भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और या पहले जो लंबी लंबी लाइने लगती थीं खर्चा भी ज़्यादा होता अभी सरकारी अस्पताल बहुत ज़्यादा हो गए हैं बाहर की तुलना में वहाँ अच्छा इलाज होता हमारे यहाँ और इसके सुधार के लिए मोदी जी ने बहुत नए नए परिवर्तन किए हैं नई नई दवाई ली है मोदी जी ने नई अपनी देश के लिए दवाई भी मोदी केयर के नाम से भी दवाई है और इंडिया के इंडिया के हिसाब से भी जैसे अंग्रेज़ी दवाई मितली है उसी हिसाब से भी थोड़ा आयुर्वेदिक ये सब भी इलाज बहुत होते हैं हमारे यहाँ और ये सब दूसरे देशों में आयुर्वेदिक होमोपेथिक इलाज नहीं किए जाते हमारे यहाँ बहुत हैं पर कुछ चीज़ों में जैसे करोना काल में बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई थी खर्चा भी ज़्यादा हुआ था उस हिसाब से अभी बहुत परिवर्तन हुआ है ओर हमारे भारत में देखभाल स्वास्थ की द्रष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अस्पतालों में सफ़ाई वफ़ाई सबका बहुत ध्यान रखा जाता है तो इसलिए हमारे यहाँ सफ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और इलाज बहुत अच्छे से होता है कम खर्च में